हैलो तुस कास्मैटिक आह्ली हट्टिया बोला दे यरो असें क्रीम लेती ही थुआढ़ी हट्टिया ते ओह् ऐक्सपायर डेट ऐ ओह्दी यरो ऐ ओह् ऐक्सपायर ऐ ते भी कि'यां लानी अगर दाने दूने होई गे कुतै मुंहै गी हां औगे अस ते होर बी लैने असें समान ते दिक्खियै लैगे फ्ही इयां अगर अस ऐक्सपायर निकली एह् बी ते अगर अस इ'यां लैंदे रौह्गे ते भी ते अगर ऐक्सपायर समान होग ते कि'यां लैना असें ठीक ऐ ठीक ऐ अस शामीं औगे नी ते ओह् करी ओड़गे करी ओड़गे ऐक्सचेंज ठीक ऐ ठीक ऐ ते